आ'ऊं तुसें'ई सनाना पन्ज डेटां जि'यां फ्ही छब्बी जनबरी छब्बी जनबरी होई जिस दिन साढ़ा अजाद होएआ देश साढ़ा अजाद होएया हा पंदरां अगस्त पंदरां अगस्त बी ओह् जेह्की डेट ऐ ओह् बी नेईं बी भुलदी नी ऐ कदें बी नेईं भुलदी ऐ पंदरां अगस्त पंदरां अगस्त आह्ले दिन उसदे बाद आई लोह्ड़ी तेरां तेरां जनबरी दी औंदी लोह्ड़ी लोह्ड़ी बी असें इक ऐसा धेयार आखदे जिसी उब्बी शैल होंदा ओह् उसी बी अस भुलदे नेईं उसदे बाद महात्मा गांधी आई गे महात्मा गांधी दा जन्म दो अक्तूबर च होएया हा दो अक्तूबर महात्मा गांधी बी इक अच्छे नेता हे बड़े शैल नेता हे